नमस्ते आप कहाँ से बोल रही हैं जी अच्छा हाँ बताइए आते हैं जो जानते हैं और हाँ जी हमारे यहाँ सोम्या हॉस्पिटल से तो आप देखिए हमारे हॉस्पिटल का टाइम है सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पाँच बजे तक और हमारे यहाँ की फ़ीस है ढाई सौ रुपये आप लोग मतलब दिन में कभी भी आ सकती हैं दोपहर में तो फिर दो बजे के बीच मत आइएगा क्यों कि उस टाइम के बीच लंच होता है इसलिए मतलब यहाँ पर ख़ाली नहीं रहते हैं अगर हो सकता है तो आप या तो साढ़े नो बजे से दस बजे के बीच आइए दो बजे से पाँच बजे के बीच आइए आप कभी भी आ सकती हैं हमारे हॉस्पिटल का फ़ीस ढाई सौ रुपये है आप कभी भी आ सकती है क्या हत तारीख़ को तो फिर डेट मिला है आप आइए तो आप आकर आप मतलब आप आकर चेक कर लीजिए बोला तो मैंने साढ़े नो बजे से या फिर दस बजे के बीच में आ जाइए या तो आप दो बजे से पाँच बजे में आ जाइए हाँ हमारे यहाँ एक नर्स है उनका नाम प्रिया है वह मतलब वह गर्भवती महिलाओं के बारे में मतलब बहुत अच्छी डॉक्टर है हमारे यहाँ अच्छे हैं और आपको हर चीज़ की सुविधाएँ मिल जाएँगी जैसा जो आप चाहती हैं हमारे यहाँ बहुत साफ़ सफ़ाई रहती है हमारे हॉस्पिटल में और और मतलब आप कभी भी आ सकती हैं आपको सुविधा है यहाँ पर उपलब्ध मिलेगी हमारे यहाँ की एक नर्स हैं वह बहुत फ़ेमस है उनका नाम प्रिया मौर्या है आप कभी भी आ सक यहाँ पे